खेॾण सां बॉडी फिट रहंदी आहे ऐं हमेशा खेल खेलणु खपे मुंहिंजे घर जे साम्हूं बि पार्क आहे उन्ही में डेली ॿार लॻिभॻि सुबुह शाम डेली ईंदा आहिनि खेॾण खेॾण सां ॾाढो सुठो रहंदो आहे असांखे बि खेॾण जे प्रति ध्यानु ॾियणु खपे ॿारनि खे बि असां चवंदा आहियूं की डेली तव्हां खेॾो मोबाइल ॾे उन में न रहो गेम खेॾो इंडोर गेम आउटडोर गेम ज़रूरु खेॾो खेॾण सां ई मतिलबु जीवन स्वस्थ रहंदो आहे ऐं मानसिक शांति बि ख़ूब मिलंदी आहे फिजिकल एक्टिविटी बि वधंदी आहे उन्ही सां ॾाढो सुठो रहंदो आहे खेॾणु पार्क में मां सुबुह शाम ॾिसंदी आहियां की ॿार ख़ूब खेॾनि था असांखे बि पंहिंजे हिसाब सां बैडमिंटन वग़ैरह खेॾणु खपे ऐं खेॾण सां हिकु एक्टिव रहंदो आहे माण्हू अॼुकल्ह दुनियाभर जी प्रॉब्लम सां मतिलबु बची सघे थो अगरि माण्हू डेली अधु कलाकु खेॾे थो त उन काफ़ी हुन सां प्रॉब्लम सां बची सघे थो ॿारनि खे इन लाइ त ॿार फोर्स कंदनि इस्कूल में अॼुकल्ह केॾी एक्टिविटीस थी वयूं आहिनि खेॾण जे करे केॾा इस्कूल में पीरियडस थियनि था की हिकु पीरियड रोज़ु खेॾणो ई आहे ॿारनि खे